ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی اور متنوع ہے قدیم تہذیبوں سے لے کر برطانوی راج تک مختلف حکمرانوں اور تحریکات نے اس ملک کی تشکیل کی ہے میرے لیے قابل فقر تاریخی لمحہ ہندوستان کی آزادی کا دن ہے جب پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو ہندوستان آزاد ہوا تحریک آزادی میں مہاتما گاندھی جواہر لال نہرو سبھاس چندر بوس اور بھگت سنگھ جیسے اہم لیڈروں نے اہم کردار ادا کیا جنہیں میں بہت پسند کرتا ہوں ہندوستان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے اور مختلف ادوار میں تقسیم ہے قدیم ہندوستان وادیٔ سندھ کی تہذیب تقریباً تینتیس سو سے تیرہ سو قبل مسیح دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے اس کے بعد ویدک دور آیا جس میں ہندو مذہب کی بنیاد رکھی گئی موریا اور گپتا سلطنتیں موریا سلطنت تین سو بائیس سے ایک پچاسی قبل مسیح چندر گپت موریا اور اشوک جیسے عظیم حکمرانوں کی قیادت میں ہندوستان کو متحد کرنے میں کامیاب ہوئی گپتا دور تین سو بیس سے پانچ سو پچاس عیسوی کو ہندوستان کا سنہری دور کہا جاتا ہے جس دور میں فنون سائنس اور ادب میں بہت ترقی ہوئی وسطی دور اس دور میں مختلف مسلمان حکمرانوں کی حکومت رہی جیسے دہلی سلطنت اور مغلیہ سلطنت مغل حکمرانوں جیسے اکبر شاہ جہاں اور اورنگزیب کے دور میں ہندوستان میں فن تعمیر اور ثقافت میں نمایاں ترقی ہوئی اس کے بعد برطانوی راج اٹھارہ سو اٹھاون میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے بعد انیس سو سینتالیس تک برطانوی راج قائم رہا اس دور میں ہندوستان کو معاشرتی اقتصادی اور سیاسی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا آزادی کی تحریک انیسویں اور بیسویں صدی میں ہندوستانی عوام نے آزادی کی تحریک شروع کی مہاتما گاندھی کی قیادت میں ہندوستان میں عدم تشدد کی تحریک نے عالمی سطح پر پہچان حاصل کی جواہر لال نہرو سردار پٹیل اور سبھاش چندر بوس جیسے رہنماؤں نے بھی اہم کردار ادا کیا ازادی کے بعد پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہندوستان آزاد ہوا اور جواہر لال نہرو پہلے وزیر اعظم بنے آزادی کے بعد ہندوستان نے تیزی سے ترقی کی اور جمہوری نظام کو مضبوط کیا یہ تمام ادوار ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہیں اور اس ملک کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں